نہیں مجھے جانور رکھنا پالتو جانور رکھنا بالکل نہیں پسند پہلی بات تو یہ کہ جانور پالنے سے گھر میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ زیادہ گندگی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ پھر ان کا خیال بھی بہت زیادہ رکھنا پڑتا ہے ہر چیز کا خیال رکھنا ان کا کھانا پینا ہر طریقے کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور وہ تو اور ان کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ گھر میں زیادہ گندگی بھی ہوتی ہے تو اس لئے میں مجھے نہ ہی کوئی پالتو جانور پسند اور نہ ہی مجھے رکھنا پسند ہے کوئی جانور